हेल' ओइ आदा न'आव दं नामा अ माबा मोनसे जाथाय जाब्रबलायबायलै आदा आदा नांदेरबावगोनमोन एसे माबालै नै दाख्लै हराव बिदिनो सिखाव माने मोसौ लाना थांदोंलै बुस्थुआ ओइ गामिनि खाथिनिलै सिनायो ओमफ्राय दा मानसिखौबो हमनो मोनबाय दा बिनि थाखायनो माने एसे रायजो राजाखौबो माने लिंथुमनानै दा नों आदाखौबो माने गावबुरा हिसाबै माने आं लिंना लायनो होननानै खबर हरनाय जादोंलै आदा सोलाबोना सोलाबाथाय अ ना केसखौनोथ' दा जों गामिनि गोजासो रायज्लायगोरनोसै ना आदाखौनो लिंना लायगोरनांगोनथाय बुजिस'नो हालालै औ दा जोंहा दा गावबुरा आदा एसे खबर हरदोलै माबायदि रायज्लायब्ला सल्भ जागोन जोंबो जाम्बा जाम्बि जाबाय बुजिनो रोङा मा खालामनांगौ

औ मिलायलायनोसै नङा होमब्ला

औ जों गामिनि जुदि मिलायनो हायाब्लाथ' जों सरखारनि मानसिखौनो आखाइ लानांसिगोन नङा होमब्ला

औ उफाय गैया औ न'खरनि मानसिजोंबो दाख्लै थांनानै बुंहैबायलै आङो दा बि होन्दोंमोन नालाय आं बिदि सिखावनि केसखौ आं रिस्क लायालै बुजाब्ला बुजाथों होनना बुंदों आरो दा मा खालामो मा खालामगोन सिन्थासो खालामबायलै आदा औ फैनांसिगोन औ अ अ दे दे दे दे फैलायदो होमब्ला आदा दे दे